جی میرے پاس ایک خبر ہے وہ یہ کہ ہمارے ہندوستان کے اندر جی ٹوینٹی کا سمٹ ہونے جا رہا ہے جس میں باہر کے ممالک سے بہت سے افراد آنے والے ہیں تو اس سمٹ کے لیے ہندوستان کی گورمنٹ اور حکومت نے جو تیاریاں کی ہیں جس طرح سجایا ہے اور صفائی ستھرائی کا انتظام کیا ہے یہ قابل رشک ہیں یہ خبر ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ قمقموں سے سجایا گیا ہے اور سیکیورٹی کو بڑھا دی گئی ہے یہ ساری خبریں دلچسپ ہیں میرے لیے اور توجہ کا باعث بھی ہیں